اردو زبان کو جدید دنیا میں مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے جن میں سے چند کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں چیلنجز تعلیمی اداروں میں کمی اردو میڈیم اسکولوں اور کالجوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے نئے نسلوں کو اردو میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع کم ہیں ڈیجیٹل پلیٹفارمس پر کم دستیابی انٹرنیٹ اور شوٹل شوشل میڈیا پر اردو مواد کی کمی ہے جس کی وجہ سے اردو بولنے والے افراد کے لیے آن لائن معلومات اور مواد کی دستیابی موجو محدود ہے ملازمت کے مواقع اردو بولنے والوں کے لیے ملازمت کے مواقع محدود ہیں خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں لسانی تنوع ہندوستان اور پاکستان میں دیگر زبانوں کی مقبولیت جیسے کہ انگریزی اور ہندی اردو کے استعمال کو محدود کر رہی ہے نئی نسل کا رحجان نئی نسل میں اردو کے بجائے انگریزی یا دیگر مقامی زبانوں کی طرف رجحان ہے ادبی ورثہ اردو کا ادبی ورثہ بہت غنی ہے اور اس کو فروغ دینے کے لیے مختلف منصوبے اور پروگرام شروع کئے جا سکتے ہیں ڈیجیٹل ترقی اردو زبان کو ڈیجیٹل پلیٹفارم پر فروغ دینے کے لیے مختلف ایپس ویبسائٹس اور سوفٹ ویئرس تیار کئے جا سکتے ہیں تعلیمی نصاب اردو کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنے سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو سکتا ہے ثقافتی پروگرام اردو ثقافتی پروگرامز مشاعرے اور سیمینارز کے ذریعے زبان کو زندہ رکھا جا سکتا ہے ترجمہ اور لوکلائیزیشن عالمی مواد کا اردو میں ترجمہ اور لوکلائیزیشن کر کے اردو زبان بولنے والوں کے لیے معلومات کی دستیابی بڑھائی جا سکتی ہے نتیجہ اردو زبان کو مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے مگر مواقع بھی موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر اردو زبانوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے اردو بولنے والوں کو مل کر ان چیلنجوں کا سامنا کرنا ہوگا اور نئے مواقع کی تلاش کرنی ہوگی